हम अपना घरके आसपासमे झाड़ू लगैली अथी सबके छिड़काव कैली फिनाइलके ताकि माछी मच्छर ई सब नहि रहै पोछा लगैली डेली आसपास भी कचड़ा नहि जमा होइ देली ओकरा अथी एगो अथी जैसे कि डब्बा टाइपके बाहरमे रखली आओर वहाँपर आदमीके कहली जे अथी कचड़ामे जमा करैके लेल ताकि एने ओने बीगैसँ कचड़ा फैल जेतै माछी मच्छर होतै ओ से डेंगू सारा हो जाइ छै अभी बहुत डेंगूके अथी चलि रहल हय इस समय बहुत आदमीके डेंगू फैल रहल हय तऽ ओहे माछी मच्छरके चलते सब आदमीके कहै लए जैसे कि साफ सफाइ राखु एने ओने कचड़ा मत बीगु ओ साफ सफाइ जितना रखबै उतना ही अच्छा होतै सेहतके लेल आओर जेतना फैलऽबै उतना सेहतके लेल अपने आपमे खराबी होत सब आदमीके आब अपना भी होतै तऽ एहेके लेल सब आदमी सबके जागरूक करै लेल छिड़काव अथी एके दिन बीच कऽ कऽके करै लए झाड़ू लगैली पूरामे डेली ताकि गन्दगी नहि फैलै बेमारी नहि फै अथी बढ़ै आदमी सबके अभी बहुत मतलब कि साफ सफाइ रहलाके बाद भी आदमी सबके तबियत खराब हो जाइ छै इहेके लेल साफ सफाइ बहुत जरुरी रहै छै